میں کپڑے دھونے کے لئے واشنگ مشین کا استعمال کرتی ہوں جب کبھی برسات ہو جاتی ہے تو میں کپڑے ڈرائر کر کے میں اُس کو پنکھے میں سکھاتی ہوں میرے کپڑے سوکھ جاتے ہیں اور کبھی بارش نہیں ہوتی تو میں اُسے دھوپ میں سُکھا دیتی ہوں اب پانی کا تو میں بہت ہی کم یوز کرتی ہوں کیوںکہ جب میرے کپڑے واشنگ مشین میں چل جاتے ہیں تو میں پہلے اُنہیں باہر نکال کے اُن کا پورا صابن نکال دیتی ہوں اُس کے بعد میں دو تین واش کرتی ہوں اُس سے میرا سارا صابن کا پانی نکل جاتا ہے اِس طرح پانی بھی ضایع نہیں ہوتا اور میرا واشنگ مشین میں کام بھی ہو جاتا ہے میرے سارے کپڑے سوکھ بھی جاتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جی میرا پانی اتنا خرچ ہُوا ہے میرے حساب سے سارے کام ہو جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ بہت سے لوگ پانی کا بہت ضایع کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی بالکل بھی پانی کو ضایع اس لئے پانی جو پہلے نکال لو اُس کا صابن نکل جائے تب اُس کو پانی میں دھوؤ دوبارہ سے پھر اُس کو ڈرائر کے سکھا لو اُس کو پانی کو